جی ہاں میں ضرور مارشل آرٹس میں سیکھی گئی کچھ اہم تکنیکوں اور حکمت عملیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چاہوں گا جنہوں نے نہ صرف جسمانی مہارتوں میں بہتری لائی بلکہ میری شخصیت کو بھی نکھارا ہے سب سے پہلے جس تکنیک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چاہوں گا وہ ہے بلااکنگ یعنی حملہ روکنے کی تکلیف تکنیک یہ مارشل آرٹس کی بنیاد ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر حملے کا جواب ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات صرف درست طریقے سے اپنا جسم کو محفوظ بنانا ہی سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے بلاگنگ کی کئی اقسام ہیں اوپر کی حلق نیچے کی حلق اندرونی اور بیرونی بلاکس ان سب کو صحیح وقت پر وقت اور درست زاویہ سے استعمال کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن مسلسل مشقت مجھ سے یہ بہتر ہوتی جاتی ہے ایک اور تکنیک جو میں نے سیکھی ہے وہ ہے کاؤنٹر کاؤنٹر اٹیک یعنی دفعہ کے بعد حملہ کرنا اس میں آپ کو نہ صرف حملے روکنا ہوتا ہے بلکہ اس کو فوراً بعد میں دیکھ کر حملہ کرنا بھی آنا چاہیے یہ ٹیکنیک جسمانی طور پر چستی کے ساتھ ذہنی مستعدی بھی مانگتی ہے کیونکہ آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا وار مؤثر ہوگا اس طرح اس طرح پوزیشن پوزیشننگ اور فوٹی ورک بھیشا مارشل آرٹس میں نہایت اہم حکمت عملیات ہے قدموں کی صحیح حرکت اور صحیح مقام پر کھڑا ہونا نہ صرف حملے سے بچاتا ہے بلکہ آپ کو بہتر پوزیشن میں لا کر مؤثر وار کرنے کا موقع دیتا ہے یہ بظاہر سادہ لگتی ہے لیکن عملی طور پر اس میں توازن رفتار اور ذہانت سب سے کچھ سب کچھ شامل ہوتا ہے مارشل آرٹس میں دماغی حکمت عملی بھی بہت اہم ہے جسے ہم مائنڈ مائنڈ گیم کہہ سکتے ہیں آپ کو اپنے حریف کے حرکات وسکنات کو سمجھانا اور اس کے مطابق ردِّ عمل دینا ہوتا ہے یہاں صرف طاقت نہیں بلکہ صبر و خود پر قابو اور درست وقت پر فیصلہ کرنا بھی کامیابی کی کنجی ہے جہاں تک مشکل کی بات ہے تو جی چاہ جی ہاں شروع میں یہ سب کچھ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے جسم کو سختی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے ذہن کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے اور ہر حکمت کو بار بار دہرانا ہوتا ہے تا کہ وہ خود کا خود کاربن جائے کئی بار چوٹ بھی الگتی ہے ہمت بھی جواب دیتی ہے لیکن وقت کے ساتھ جب آپ میں خود اعتمادی اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو یہ تکنیکیں آپ آسان لگنے لگتی ہے آخیر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ماشل آرٹس صرف لڑنے کی تکنیکوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیت ہے جسمانی ذہنی اور اخلاقی جو بھی ان تکنیکوں کو ایمانداری سے ایمانداری اور مستقل مجازی سے سیکھتا ہے وہ نہ صرف ایک اچھا فائٹر بنتا ہے بلکہ ایک بہترین انسان ہے